अ हेल' अ खोनादों ने

अ अ अ औ नंगौ औ अ ए दखाना बिदिनोसोलै किसुमाना आरो मालखौथ' बिदिनो लाङो किसुमाना लांब्लाबो बिदिनो बाकि जायो आरो किसुमाना मालखौ लांनानै बाकि खालामनानै थाब होनो मिथिया जोंखौ

आंनि दखानावथ' इयावथ' न' लुनायावथ'

मालआ दखान लुनायावथ' गोबां खरसा जायो दै न' बानायनायाव जेनेबा दखान बानायनायाव सिगाङाव आं औवानि बानायदोंमोन औवा बायनाय न' लुनाय मिस्ट्रि हमनाय बुहुद थाखा खरसा जायो जायनि थांदों बेसेबाङा त्रिस पइत्रिस हाजारसो थांदों सल्लिस हाजारसो

जाबाय बोसोरनै बोसोरथामसो जाबाय बोसोरथामसो जाबाय

औ औ औ ओरैनोथ' अ अ औ औ औ औ

औ औरैनोथ' जेनेबा दालि माइरंखौथ' दा गामियाव फाननाय जाथ'वाखै ओरैनोथ' दालि सिनि सबाय साबुन सुबन लाबोयो जेरै माबाखौ दालिखौ आं जेनेबा हलसेलाव हलसेलाव नोब्बै थाखायै लाबोयो बिनि भिथोराव दा एकस' एकस' थाखायै फाननाय जायो आरो थाव औ आरो बिनि बेलायाव मा होनो जानाय थावफोरखौ ओरैनो लिटाराव लिटाराव एकस' एकस' दसआव लाबोयो बेयाव एकस' बिसआव गेजेराव फाननाय जायो आरो दा औ जानाय थावखौ प्रफिटा प्रफिटाथ'लै फाननो सेल जायोब्लाथ' थायो दाङ'रिया जेरै पास्स' सयस'आलाय माने प्रफिटा थायो आरो सानसेयाव औ औ सेल जानांगोन दाङ'रिया सेल जाब्लासो थायो औ औ औ औ औ सानसेयाव सेल जानाया ओरैनो मथामथि तिन हाजार पास हाजारफोर सेल जायो औ औ थायो आरो एसे एनै औ औ

अ औ औ

औ ओरैनो सिप्स मेथायफ्राथ' पात्तायाव मोनसे पात्तायाव थाइबा गाहामल' थायो मोनसे पात्तायाव थाइबाल'सो थायो औ बे पात्ताया नांजोबब्लासो ओरैनो दसथा पात्ता अबा दसथा पेकेट थायो अबा बार'था पेकेट थायो पात्ता मोनसेयाव आरो दाङ'रिया बिनि बि बिनि औ इन्सुरेन्स

अ फिक्स्ड डिप'जिट औ ओइ ओरैनो दाङ'रिया दाख्लि बोसोरनिफ्राय सेमोननिफ्रायसो दोननाय जादों फिक्स्ड डिप'जिट ओरैनो मासआवसो दोन्दों दाङ'रिया दुइ हाजार मासआव दुइ हाजार दोन्दों फिक्स्ड डिप'जिट औ औ अ आस्सा जागोन दे दे दाङ'रिया